रोबोट हॉस्पिटलांनी आसल्यार रोकडे रेजिस्ट्रेशन चॅकीन जातलें जे कोणाक एमरजंसी आसा तांकां बरें पडटलें हॉटेलांत रोबोट आसल्यार बेगिना ऑर्डर घेतलें आनी बेगिना जेवण मेळटलें टायम वेस्ट जावचो ना वो हातूंत लायफ खूब सोंपी जातली